कुछ दिनो पहले मैंने एक घर में कूलर खरीदा और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी ना दिन में आराम था ना रात में आराम था तो मैं कूलर खरीदने के लिए गई और ये कूलर मुझे इतना पसंद आया क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी जैसा ठंडा कर देता है इसके अंदर बस पानी बस इतनी बड़ी टंकी है उसके पानी की की वह बहुत बहुत दो तीन दिन तक आराम से चल जाती है पानी भरने की भी आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती हैं और इसके अंदर पहिये लगे हुए हैं तो कूलर को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है इधर उधर अपनी सुविधा अनुसार हम इसे कहीं भी रख सकते हैं तो मुझे ये कूलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया